अॼुकल्ह इलाही क कला कलाऊं आहिनि जीअं डांस मेहंदी कुकिंग सभिनीनि में मूंखे जेका वणंदी आहे मेहंदी जी कला वणंदी आहे मां मेहंदी लॻाए वठंदी आहियां सभिनी सुठियूं सुठियूं मां यूट्यूब ते वीडियोज़ ॾिसंदी आहियां रश्मी रश्मिता नाले जी आहे जेकी ॾाढी पोपुलर आहे यू यूट्यूब ते हुन जा वीडियोज़ अॼुकल्ह साढी पंज सौ वीडियोज़ आहिनि यूट्यूब ते अलॻि अलॻि तरीक़े जा मेहंदी जी डिज़ाइनूं ॾेखारंदी आहे कीअं लॻाइणु खपे

इलाई डिजाइनूं अॼुकल्ह अची वियूं आहिनि अरेबिक ऐं भ भरियलु मेहंदी इलाही डिज़ाइन ते अलॻि अलॻि मौकनि ते मेहंदी लॻाईंदा आहियूं असां जीअं की तीजड़ीअ ते लॻाईंदा आहियूं शादियुन में लॻाईंदा आयूं करवा चौथ ते लॻाईंदा आयूं इलाही लेडीज़ करवा चौथ ते भरे भरे करे हथनि में पेरनि में अलॻि अलॻि डिज़ाइनूं न नवे नवे तरीक़नि जी लॻाईंदियूं आहिनि मेहंदी लॻाइणु ऐं मेहंदी ॿियनि खे लॻाइणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मेहंदी जी कला जा वीडियोज़ ॾिसण मूंखे वणंदो आहे अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते पिंट्र्स्ट नाले जो चैनल आहे हुन ते बि इलाही डिज़ाइनूं नव नई नई ईंदियूं आहिनि किताबां बी ईंदियूं आइन मेहंदी जी मेहंदी जी मेहंदी कला मुखे वणंदी आहे